मनुष्य हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं ये बिलकुल सही बात हैं मैं भारत देश मैं पैदा हुआ और मैं यहाँ पर कतई कई तरह के धर्म हैं और मैं हिन्दू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और इन हिन्दू धर्म मैं बहुत तीज त्यौहार बनते हैं जैसे कि होली रक्षाबंधन होली पर कई लोगों के रंग लगाते हैं और इससे क्या दुश्मन रंग लगा कर एक दूसरे के पास आते हैं और रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई के ओर राखी बांधती है और भाई बहन से वादा करता हैं रक्षा करने का और दिवाली दिवाली बनाई जाती हैं जिसमें हम पटाके फोड़ते हैं और यह बहुत ही यादगार रहता हैं और वैसे यह कई पल ना जिनको मैं अभी भी संजोये रखा हूँ जैसे एक बार रक्षाबंधन पर मेरे मम्मी के भाई कहीं दूर रहते हैं अपने व्यापार की वजह से और पन्द्रह बीस साल बाद आये थे और उन्होंने राखी बंधवाई और हमें भी अच्छा लगा और अभी तक यह पल अभी भी मेरे मन में रहता हैं